जीअं त असांजो खाधो ठाहिण जो कमु तमामु सहुलो बि आहे त थोरो ॾुखयो बि आहे खाधे ठाहिण लाइ त टाइम खपंदो न थोरो घणो जीअं त असांजा सिंधियुनि जा कढ़ी चावर झटिपटि ठही वेंदा आहिनि हिकु पासे वखर कटे रखि तरि कढ़ी टहिकाइण रखि हिक पासे चांवर रखो आलूअ जा टुक तरियो भुॻ भुॻा चावर ठाहियो पालक ठाहियो अड़े बाबा जे ॾींहुं महिमान अचनि था ते ॾींहुं त बेख़ ई थी निकिरी वञे हिकु ॾींहुं अचानकि महिमाननि चयो असां अचूं था मूं चयो हल महिमाननि खे काई नई डिश थी ठाहिरायां थोरा श्टाटर चाइनिस भाॼियूं मां बि खणी महिनत कई थोरी हरा भरा कबाब जी तयारी करी अड़े पूछो ई न हेॾो टाइम लॻी वियो पालक ॿाफ मटर ॿाफ वरी हुननि खे पीसियो आलू ॿाफयो ब्रेड पीसे विधी स्टार्टर में पनीर में मेगीनेट पनीर ठाहियो पनीर खे मेगीनेट करे रखियो वरी हुनखे तरियो वरी हुन जे मथां सासिस विधा मां त चयो ठाहियो स्टार्टर त झटिपटि ठही विया वरी बि म मेथी मलाई मटर जी भाॼी जी तयारी कई न पुछो छा थियो कलाकु लॻी वियो हिक भाॼी ठहिण में मेथीअ खे धो सनो सनो कटे धोई वरी हुनखे लूणु विझी ॿाफयो वरी मटर में लूणु खंड विझी ॿाफयो गरम पाणीअ में वरी हुननि खे थधा कयां वरी हुननि जी काजूअ जी ग्रेवरी ठाहे हुननि में विधा चाइनीज़ ठाहियो छाहे नूडल्स ॿाफया भाॼियूं कटियूं भाॼियुनि खे थोरो बॉइल कयो हल्को वरी हुन में सासिस पिया न पुछो हेॾो टाइम लॻी वियो ॾाढी हुन ॾींहुं बुरी हालति थी वेई रोटी ठाहिण त सहुली आहे पंहिंजा सिंधियुनि जा खाधा त ॾाढा तमामु सुठा सुठा आहिनि दाल पकवान ॾिसो कोकियूं ॾिसो झटिपटि ठई वेंदियूं आहिनि पर इहे जेके खाधा के के अहिड़ा ॾुखिया आहिनि अलाई टाइम थो खणी वठनि जे ॾींहुं महिमान अचनि उन ॾींहुं त भाई वेख़ ई निकिरी वई हा हिकु ॾींहुं अॻु महिमान चवनि अचूं था त आराम सां रोटी ठाहे थी सघिजे थोरो टाइम हुजे वढ कुट लाइ साफ़ करे रखूं मेथी वेथी पालक चाइनीज़ जे नूडल वूडल जो बंदोबस्तु करे रखूं मटर साफ़ करे रखूं त झटिपटि ठही वेंदो नत त अलाई टाइम थो लॻी वञे ठाहिण में मां जो ठाहियूं ई ॿ शयूं हरा भरा कबाबु मेथी मटर दाल मखनी सीटियूं अठ ॾह दाल मखनीअ खे त अठ ॾह त सीटियूं लॻी वेयूं तंहिं खा पोइ वरी हुन जी ग्रेवरी ठाहे मखण विझु हुननि खे टहिकाए हुन सां नरम नरम फ़ुलका पचाए ॾिना नान पचाया मैदे जा ॾाढो ॾुखियो इहो कमु हुन ॾींहुं तंहिं खा सुठो आहे महिमाननि खे होटल मां घुराए ॾियो त होॾी महिल परिवरी थो वञे हाणे टाइम आहे त तमामु सुठी तरह ईअं रोटी ठई थी सघे सभु कटिंग वटिंग कयलु हुजे ठाह जोड़ त तमामु सुठी रोटी ठहंदी न त त ॿा होटल में ई घुराए ॾियो महिमाननि खे उहो परिवरंदो ॾाढी सुठी रोटी ठाहिण सहुली ना आहे